ریاست تنگانہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے اس کے اندر جو اتنا حالات پیدا ہوئے ہیں ایسے کہ جتنا بھی ہم یہاں سے بارش ہو رہی ہے ایک طرح سے کاروبار کی جتنا بھی حاصل کرنا چاہیں کریں لیکن جیسے تلنگانہ کے لوگ خاص طور پہ حیدر آباد کے لوگوں کو جس طرح استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہے کاروبار کو کسی بھی نوعیت کا کچھ بھی اگر کرنا چاہیں تو یہاں پر اتنے مواقع موجود ہیں اپارچونیٹیز اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہندوستان کے اندر کہیں پر بھی اتنے موجود ہوں گے حیدر آباد کے لوگوں کے لیے ریاسی ریاست ریاست تنگانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے پورا کاروبار عروج پر ہے لوگ یہاں پر مزدوریاں مزدوری کے اندر ساٹھ ساٹھ ہزار روپیے منتھلی ایک ایک لاکھ روپیے مزدوری میں کما لیتے ہیں بہار کے یو پی کے لوگوں نے اتنا یہاں سے فائدہ حاصل کیا ہے جیساکہ یہاں پہ لوگ دبئی جاتے ہیں اس سے زیادہ یہاں پر لوگوں نے کمایا ہے بہار کے لوگ یہاں پر مزدوری ایک ایک مہینے کے اندر ساٹھ ساٹھ ہزار روپیے کما لیتے ہیں لیکن ریاست تنگانہ کے لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتے تو جس لائن میں بھی چلیے آپ مٹی بھی آپ اٹھا کر یہاں سے وہاں ڈال دیں گے تو اس میں بھی بہت کچھ کما سکتے ہیں